हँ हम मधुबनी जिलाके छी आओर मधुबनी जिलामे बहुत रास पूजा स्थल अछि जेनाकि विदेश्वर अछि उच्चैठ अछि मुक्ततेश्वर बाबा छथिन आओर एतय शान्तिनाथ छथिन शान्तिनाथ छथिन पञ्चानाथ छथिन आओर ओतय हररिमे एगो मन्दिर छथिन चन्देश्वर इहो बहुत प्रचलित छथिन एतुका शिवराति सभसँ महत्वपुर्ण होइ छै सभसँ नीक मेला एतय लागै छै एतय शिव पार्वतीके बियाह होइ छै आओर भी मिथिलामे बहुत पूजा होइ छै आहिमे सभसँ महत्वपुर्ण होइया छठि चौड़चन जितिया दुर्गापूजा आश्विनमे होइया एहिमे नओ दिन भगवतीके पूजा कयल जाइ छै अष्टमी दिन बलि प्रदान होइ छै आओर सप्तमी दिन निशा पूजा होइ छै रातिकऽ षष्ठीकऽ बेलनौती होइ छै आओर नओ दिन नओ रुपके दुर्गाजीकेँ पूजा होइ छै आओर छठिमे दू दिन होइया एगो सँझका अर्घ्य होइया एगो भोरका अर्घ्य होइया छठिओमे बहुत पूजा होइ छै बहुत पूजा होइ छै आओर जेनाकि जितिया भेल जीतियोके पीछामे बहुत पैघ एथी छै जितिया एगो भगवान छलखिन हुनकर कथा होइ छै बहुत पैघ कथा छै ओते कथा तऽ हम नहि बता सकै छी आओर जितियामे तीन दिनतक जे घरके महिला सभ होइ छथिन ओ सभ बिना पानिके रहै छथिन फेर साँझकऽ जखन पारणके समय रहल तखन खीरा अकुड़ी सभ लऽ कऽ पारण केलथि आओर छठि भेल छठिमे हँ छठिमे सभसँ होइ छै खरनाके महत्वपुर्ण छठि से पहिले खरना होइ छै ओहि दिनक गुड़ चाउर चीनी सभसे खीर बनल प्रसादी सभके बाँटल गेल गुड़ सभ लऽ कऽ आओर चौड़चन होइ छै सुर्य भगवानकेँ अर्घ्य पड़ै छनि आओर चौड़चन होइ छै चौड़चन साॅंझ समयमे होइ छै ओहिमे चन्द्रमाके मुख्य अथी रहै छै आओर चन्द्रमाके पूजा कयल जाइ छै ओहि दिन गणेशो चतुर्थी मनाएल जाइ छै लेकिन मिथिलामे बेसी ओहिदिन चौड़चनके रहै छै प्रचलित गणेश चतुर्थीके बाहर सभमे मनाएल जाइ छै लेकिन मिथिलामे बेसी चौड़चनेके रहै छै प्रचलन